हैलो भईया आया नहीं अभी तक आप मैं यहाँ खड़ा हूँ कब तक आ जाओगे आप अच्छा अच्छा अच्छा एक्चुअल्ली में क्या है मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ बहुत बड़ी धूप है तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा जल्दी जल्दी आ जाइए हाँ जी हाँ जी बिल्कुल कितना टाइम लग जाएगा पाँच मिनट ठीक है पाँच मिनट में आ जाओ आप